आं गारदेनिं खालामनो बहुद मोजां मोनो मानो होनबा मानि आं समायना मानि गासिबो साखाथियावनो समायना मोजां मोनो आरो आङो बांसिनानो न'नि सिथ्लायाव आरो न'नि मानि सेर ओरै बारिथिं बिदियाव हाय मानि गारदेनिं खालामनो मोजां मोनो आरो बहुद बिबारखौनो गाइयो आरोबाव फिफांबो गाइयो जेरै निमफोर गाइयो गय गायनाय आरोबाव आलदा फिथाय सामथाय फोरखौ गाइयो आरो मानो होनोबा मानि बिबारफोर गाइयोबा मानि गोसोफोरखौबो मानि मोजां बोहोयो आरो फ्रेस थानदा मानि खर'फोरखौ बिबारफोरखौ नुयोबा आराम रेजें मोननाय जायो रो आरो फिथाइ सामथाइनि बिफां गाइयोब्ला जोङो मोनजाफिनो फिथाइखौ गय बिफां गाइयोबा गय मोनजायो जों थाइजौ खान्थाल एरिखौ गाइयोबा जों मोनजायो फिथाइ सामथाइनि बागान खालामोबा आरोबाव जोंहा मा मुलाम्फाबो जायो जेरै गय बागान खालामोबा जोंहा मानि नखराव हाय जेरै माबा मोनसे फाइनानसियेल फ्रब्लेम जादोंबा जों बे गयनि फालांगि खालामोबा जोङो नखराव हाय फाइनानसियेल फ्रब्लेमआव हाय मदत मोनो आरो बिबार गायनायनि खार'नाबो जाहैबाय मानि न'फ्राव माबा मोनसे फुजा बायदिसिना जायोबा जोङो बे जोङो बिबार गायनायनिफ्रायनो बे बिबारखौ बाहायनो हागोन आरोबाव जोङो गलाब बिबार गलाब बिबारखौ जोंथ' बहुत आनो मोजां मोनो आंबो गलाब बिबारखौ बांसिनानो आंनियाव हाय जोंनि न'आव हाय आं गायनायाव हाय मानि सादथा रोखोमनि गलाब बिबार दं आरोखि मानि गुबुन गुबुन खालारनि गलाब बिबार होनोबा जोङो मानि गलाब बि गलाब बिबारखौ मानि बेराद मानसिफ्रानो मोजां मोननायनि खारनाव हाय गायनाय जायो आरोबाव मानि जेब्ला माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा माबा मोनसे बसथु जायो होनबा जों गलाब बिबारखौबो जोङो मानि फालांगि खालामनो हायो आरो गलाब बिबारजोंबो जों मा बारसेयावनो मानि बाजिनिफ्राय स्निजि गामसिम रांसिम जोङो मोननो हायो गलाब बिबारावबो आरो जेब्ला जोङो हाबाफ्राव बा सोरनिबा भ्राइद जेन'बा हाबानि साजायनायफ्राव बा हिनजाव गोदाननि देलाइ होनायाव जों गलाब बिबार आरिखौ बाहायनाय जायो गो बिबार खालाम बिबार गायनाय बा गारदेनिं खालामनाया जोंना देहानि थाखायबो मोजां मानो होनोबा जोङो बिबार गायनाय बिफां लाइफां गाइनायजों मानि जों अक्सिजेन मोनो जेराव जों मानि मोजां बार मोजां बारहावा मोननो हायो मानो होनबा बिफां लाइफां गैयाबानो जोंनि देहायाव मानि नांगौ खिनि अक्सिजेनखौ मोननो हाया अरोबाव जों जेखि बिसिना उन्दुयो बा तेबोल लेखा फरायो बेखौ जों बिफां लाइफां गायनानैसो जोङो मानि बेबायदि बस्थुखौ बानायनो हायो तेबोल बानायनाय आरि बिसिना बानायनाय आरोबाव मानि मेरला रोखोमनि आरोखिना बायदिसिना दंफांजों मोननो हानाय बा बिफां लाइफांजों मोननो हानाय बेबायदि बस्थुखौ मानि जोङो मानि जेरै जोंनि नांगौ खिनि जोंनि जिउआव बाहायनांगौ खिनिखौ जोङो मोननांगौ खिनिखौ जों गारदेनिं खालामनाय बिफां लाइफां गायनायजों जों मोननो हायो आरो गारदेनिं आल' मानि बिबां बिफां लाइफां बा बिबार गायनायाल' गारदेनिं नङा मानो होनबा जों मैगं थाइगं जेखिनि जायो जों मैगं थाइगं गाइनाय मानाय बेफोरजोंबो जों मानि जोंनि देहायाव मानि थाखोद मोनो आरोखि